अधिकारसँ पहिने हम अहाँकेँ कहब जे कर्तव्य आदमीके हेबाक चाही चाहे ओ बच्चेसँ जे कर्तव्य होइ छै या बच्चाके प्रति जे कर्तव्य होइ छै गार्जियनके जेना गार्जियन अगर बच्चाकेँ कहै छथिन जे पड़ोसमे दादी छथिन ओ हुनका लेल किछु सब्जी दोकानसँ अनबाक छै तऽ यदि अहाँ हुनका प्रेरित करबै बच्चाकेँ जे ई अच्छा काज छियै करियौ तखने ओ जेथिन यदि अहाँ ओहिमे प्रेरित करैमे असफल रहलियै तऽ अहाँ गार्जियन नहि बुझलियै ओकरा नीक काज करैके प्रति अहाँ प्रेरित नहि केलियै उल्टा अहाँ आइ देखैके भेट रहल अछि जे अहाँ कहै छियै कि अहाँ घरक काज करू बौआ आ बाहरमे केओ अहाँकेँ किछु कहैए तऽ ओकर काज नहि करियौ हमरासँ बिना पुछने अहाँ कोनो सोशल वर्क नहि कऽ सकैत छी तऽ हम ई कहब जे उएह व्यक्ति जखन बूढ़ा होइत छथिन तऽ अपन बच्चाके प्रति एतेक यानि स्वार्थी भऽ जाइ छथिन तऽ सिर्फ हमर बच्चा टा आगाँ पढ़य आओर आगाँ विकास करय आ ओ बच्चा मानि लिअ सेटल भऽ गेलै कतहु तऽ ओहि स्थितिमे अहाँकेँ बच्चा तऽ नहि काज आयत किआकि ओ विदेशमे नौकरी करय विदेशमे चलि गेल कतहु अहाँ जे कर्म कयने हेबै अपना गाम समाजके बीचमे दस पाँच घरके बीचमे बचपनमे या जवानीमे या वृद्धावस्थामे उएह अहाँकेँ प्राप्त हैत अहाँ रिटायर्ड लाइफमे छियै ने वृद्धावस्था यानि रिटायर्ड लाइफ तखन अहाँकेँ दोसरेके सहाराके आवश्यकता पड़त यदि अहाँ जवानीमे ककरो कर्म अहाँ कऽ कऽ देलियै उएह एकटा मैसेज भेटैत छै दृष्टिकोण भेटैत छै एकटा चलैके मार्ग भेटैत छै बच्चाकेँ नवयुवककेँ जे व्यक्ति जवानी अवस्थामे ओ समाजमे किछु कर्तव्य कऽ कऽ गेलखिन अहाँ अपना जूनियरकेँ संदेश दै छियै ताहिपर समाजके व्यवस्था चलै छै ओहि व्यवस्थामे यदि अहाँ चाहबै कि स्वार्थ दृष्टिकोण आनि लियै तऽ तखन ओ समाजके विघटन भऽ जाइ छै समाज एगो आदमीके नाम नहि छियै समाज एगो गठजोड़के नाम छियै जेना आदमी अपन घरमे काज हुए नहि हुए लेकिन सामाजिक काजमे पहिने योगदान दै छलखिन हेँ पहिलुका से छलै सिद्धांत सभसँ पहिने लोक राष्ट्रके प्रति समर्पित होइ छलखिन हेँ तखन हमरासभके आजादी भेटलै शहीद भऽ गेलखिन बहुत पैघ पैघ युवा लीडरसभ हुनको परिवारवला अगर कहितथिन बच्चा तू जीवैत रह किआकि तोरेसँ हमर घरी घर चलि रहल छै तऽ राष्ट्र आजाद नहि होइतै दृष्टिकोण देखियौ कखनसँ बदललैए कहियासँ आइ काल्हि तऽ ई भऽ गेलै हन हमर माँ बाप हमर बच्चा बस एतबी तक सीमित रहि गेलैए तैँ एहि समाजमे देखै लेल भेट रहल अछि जे केओ ककरो प्रति परोपकारके दृष्टिकोणसँ नहि काज करैत छै हम तऽ सभसँ पहिले ई कहब कि आदमीके सिर्फ कर्तव्य एतबी छै कि बच्चाके जन्म दिअ पालन पोषणमे कोनो कमी नहि रखियौ आ तकरा बाद देखियौ कि हमरा ईश्वरके घरसँ एलियैए ईश्वरके घरमे हम कोना जेबै ताहि क्रममे लागि जाइत छै आदमी तऽ ओहिसँ बढ़िआँ सेवा निवृत्तिमे जे काज होइत छै आओर कोनो हेबाक नहि चाही लेकिन यदि हम हमर बच्चाके कोना जमीन कनि बेसी भऽ जाय केना हम आस पासमे लड़ि ली समाजमे लड़ि ली सभसँ जीत जाय कोना बहुत बेसीसँ बेसी अर्जित अर्जन कए ली एहि व्यवस्थामे जे केओ चलय लगै छै आइ काल्हि उएह हमरासभके दृष्टांत भऽ गेलए चाहे टी वी के माध्यमसँ ई चीज सीखैके लेल भेटय या आस पासमे समाजमे देखैके लेल भेटय लेकिन हम अहाँ रामायण महाकाव्य सभसँ सीखैके लेल हमरासभके नहि केओ सिखेलक आ नहि सीखैके लेल भेटल हमरासभके तैँ द्वारे हमसभ ओहिके अनुकरण नहि कऽ सकलियै हम इएह चाहैत छी कि एकटा आदर्श समाज अगर बनेनाइ अछि कि कोनो भी व्यक्ति वृद्धावस्थामे तकलीफ नहि पाबय ताहिके लेल सभसँ बेसी महत्व छै ओकरा उचित शिक्षा भेटय ज्ञानके कोनो कमी नहि होय तखने टा बच्चा ककरो भी होय माय बाप ककरो भी होय केओ आनके दृष्टिकोणसँ नहि देखतै कि ई हमर आन छी ई हमर अपन छी एहि दृष्टिकोणसँ नहि देखतै दृष्टिकोण सभसँ महत्वपूर्ण छै एहिमे विशेष बहुत बजलासँ नहि लेकिन हमर इएह अछि जे हम अगर अपनाकेँ अपन नहि कहि कऽ आनोकेँ अपन कहबै तखनहि टा हमर घर हमर समाज स्वस्थ रहत धन्यवाद